अपना अरके समस्तीपुरके छैठ पर्वके उत्साह बहुत जादे छै लेकिन हँ आ खूब बढ़ियाँसँ उत्सव होइ छै छैठ पबनीके प्रसादमे ठकुआ केरा नारियल छहोरा किशमिश सम्तोला ई सब सब सामान चढ़य आरतक पात बद्धी बुझलियै की नहि एना एना बात चलय छै हँ समस्तीपुरके इएह अनमोल छै बात हमरा आरके सब दिन होली मना अयलियै हन बुढलियै की नहि होलीमे खान पीयन होइ छै बहुत बढ़िआँसँ बहुत बढ़िआँसँ रङ्ग अबीर चलय छै इएह सबमे छी भगवानोके नाम लै छियनि हम खूब ध्यान कऽके बुझलियै की नहि इएह सब बात छै जेना जे पबनी होइ छै से सबके मालूम छै छैठ पबनी कहि देलहुँ होलीके बारेमे कहि देलहुँ चौरचनो बढ़िआँसँ होइ छै खूब बढ़िआँसँ फल फूलके साथे इएह सब विशेषता बात छै जीतियाके बारेमे जनानी जाइत करय छै पाबनि उसब अपन अपन नियम निष्ठासँ चलय छै खूब बढ़िआँसँ कोइ दिक्कत नहि हँ इएहे सब बात छै आओर हमरा सबके भगवानके नाम लअके खूब चलय छी बुझलियै की नहि खूब भगवानके नाम लैत रहय छी कोइ दिक्कत नहि चलय छै बढ़िआँसँ हँ होली हँ होलियो होइ छै बढ़िआँ पाबैनो होइ छै छठ पाबनि बढ़िआँ हम्म चौरचनो होइ छै बढ़िआँ खूब बढ़िआँसँ चलिते रहय छै कोनो बातके दिक्कत नहि होइ छै हमरा सबके बुझलियै की नहि इएह बात छै इएह बातके लअ कऽ अहाँ सब जे विचारमे कहबे से हेतय हम अहाँ सबके निर्भर देब बुझलियै की नहि आओर सब इएह सबसँ भगवानेके नाम लेला से चलि रहलिये हन हमरो सबके जीवन कटय छथि कोइ दिक्कत नहि आओर सब ठीके छै बुझलियै की नहि कोइ दिक्कत नहि आब दिक्कत जे होतय से आगूवला बात नहि कहब एखनी वर्तमानमे सब किछु दीपोवली चलय छै बढ़िआँ खूब बढ़िआँसँ दीपोवली चलय छै बत्ती जलाओल जाइ छै फटक्का छोड़ल जाइ छै खाना पीना ओहुमे बढ़ियेसँ होइ छै खान पीयन कोइ दिक्कत नहि आबय छियै हमसब घूमि फिरिकऽ जहाँ तहाँसँ तऽ घरमे सब तरहसँ नियम निष्ठासँ सब पूजा पाठ होइ छै आओर कोइ दिक्कत नहि सब बढ़िआँ बढ़िआँसँ भगवानके नामे कहीं कहीं भजन कीर्तन भेल उहोमे हम्मे आर चलि जाइ छियै भगवानके नाम लै लऽ बुझलियै की नहि इएह सब बात छै आओर की कहू कहयमे तऽ बहुत बड़ा एहन पर्व पर्व औरो बहुत छै अपना हिन्दू धरमके तऽ बात छै खूब बढ़िआँ हँ धर्मों बेसी छै अपना धर्ममे अपना हिन्दूमे बहुत धर्म छै बहुत जकर जबाब नहि छै हमरा सबके तऽ भगवानेके ना लअके चलयके छै हरदम पूजे पर्व लअके चलेके छै इएह सब छै समय कटि रहलै हन आओर कोइ दिक्कतके बात की कहौं कोनो बात नहि कहयके हइ सब बात ठीके हइ कोइ दिक्कत नहि भगवान जेना चलेथिन तेना चलबय हमसब हमरा सबके भगवानेपर निर्भर रखय छी बुझलियै की नहि समस्तीपुरके हमरा अरके हाल इएह सब चलि रहलै हन कोइ दिक्कत नहि कोइ दिक्कत नहि बढ़िआँसँ समय कटि रहलइ कोइ दिक्कत नहि इएह सब बात छै चलैत रहतै जते दिन भगवानके नाम तते दिन हमसब नाम नहि रखबय बाहर भगवानके चरणमे हमसब अपन माथा झुकाके रखबय इएह सब बात छै सब देवताके हमसब मान्यता दै छियनि पूजो पर्व होइ छै एन्ने उन्ने दोसर दोसर पूजा पर्व उहो सबमे हमसब जाइ छियै देखय छियै सुनय छियै बोलय छियै इएह सब होइ छै हँ आओर कोइ दिक्कत नहि बुझलियै की नहि हँ आओर सब ठीके छै अहाँ सबके दया दृष्टिसँ भगवान बहुत बहुत आदमीके तकलीफ दूर करय छथिन हँ अइ सबसँ कोनो दिक्कत नहि होइ छै बुझलिए की नहि इएह बात छै हमरा सबके अहाँ सब जेना जे रखबय तेना हमसब रहबय भगवानोके कृपा पहिले छै तकर बाद अहाँ सबके लअके बात छै बुझलियै की नहि इएह बात छै कोइ दिक्कत नहि हँ चलैत रहू हमहु सब चलि रहलियै हन वएह पर भगवानेके नामपर चलि रहलियै हन भगवानपर भरोसा छियै कोइ दिक्कत नहि कोइ दिक्कत नहि बहुत भगवान जेना हमरा सबके रखय छथिन तेना हमसब रहय छी कम बेस तऽ पूजा पर्वमे जकरा जे जुड़य हइसे करय हइ सब किसिमके पूजा पर्वमे खर्चा आदमी करय हइ जकरा जते जुड़य हइ तत्ते पर चलय हइ अपन ओइ सबमे दिक्कत नहि होइ छै हँ अपन अपन जातिके बात हिन्दूमे चलि रहलइ हइ पूरा पर्वके बारेमे बुझलियै की नहि संस्कार हमरा सबके एनाहिते बनि रहलै हन आओर सब ठीके छै कोइ दिक्कत नहि छै जब तक भगवान हमरा अरके रखथिन बचाके तब तक हमसब चलिते रहबय कोइ दिक्कत नहि कोइ दिक्कत नहि आओर की कहू अहाँके कहलामे तऽ विशेष बात की कहू दीवाली तऽ कहिये देलहुँ छैठ कहिये देलहुँ चौरचन कहिये देलहुँ होली कहिये देलहुँ आओर बढ़िआँसँ रहि राहिके हम्मे अर जेना निभबयवला बात रहय छै तेना निभबय जाइ छी बुझलियै इएह बात छै आब की कहू हँ हमरा सबके भगवान जेना जे चलय छथि चलबय छथिन चलि रहलै हन भगवानके भरोसापर हमसब रूकल छियै भगवान जेना चलेथिन तेना चलबय श्रीराम के नाम लअके हमसब हरदम रहय छियै भजनमे भगवानके नाम अहाँ कोनो दिन बात नहि छै जे हमसब नहि चलय छियै हँ जेहन मौका भेल तेहन अपन हुनकर नाम लऽ के चलैत रहय छियै

विशेष बात की कहू इएह सब लअके चलि रहलिये हन भगवानेके नाम पर चलि रहलिये हन भगबान जेना हमरा सबके समय कटा देथिन ओही हिसाबसँ काटि रहलियै हन कोइ दिक्कत नहि हँ कोइ दिक्कत नहि कोइ दिक्कत नहि कोइ दिक्कत नहि कोइ दिक्कत नहि पूजा पर्वमे हमसब साथ छियै साथ रहबय हँ ओइ सब लए कोइ दिक्कत नहि सब भगवानके कृपा छनि हमरा सबके जेना बढ़िआँसँ रखथिन तेना हमसब हुनका शरणमे माथा झुकाके रखबनि आओर चलबनि बात बुझलियै इएह बात सब छै आब अपने के की कहू विशेष बात हमरा तऽ बुझयके जते बात रहय से बताइए देलहुँ मधुश्रावणीमे हमरा घरमे नहि मधुश्रावणी मधुश्रावणी होइए लेकिन एगो बरसाति होइ छै बरसाति पर किछु कन्यादानमे जाइ छै बहुत किछु बहुत बात होइ छै इहो सब लअ कऽ हम चलि रहलियै हन बुझलियै की नहि इएहो सब बात लअ कऽ चलि रहलियै हन चलियौ कते काल की की हेतय भगवानके पूजामे हमसब साथ रहय छियै हमसब साथ दै छियनि भगवानके कोइ दिक्कत नहि कोइ दिक्कत नहि कोइ दिक्कत नहि भगवानपर भरोसा हँ छैठ पबनीसँ लअ कऽ चौरचन पबनीसँ लअ कऽ दीवालीसँ लअ कऽ हँ होलीसँ लअ कऽ सबमे हमसब उत्साह जरूरीसे मनबय छियै चलय छियै इएह सब मिलिजुलिके अपन परिवारमे रहय छियै आओर कोइ दिक्कत नहि जेना आब अहाँ सबके बढ़िआँ बुझय तेना आब अहाँ सब सोचियौ हँ हमर सबसँ बड़ा बात इएह रहलइ जे भगवानके नाम पर चलय के छै भगवान जेना रखथिन तेना रहबय बुझलियै इएह बात छै आओर कोनो बात नहि कोनो बात नहि वएह घुरि फिरिके वएह भगवानेके नाम हँ सब पर्व करय छियै पर्वमे हमरा छूटय नहि छियै सब पर्व करय छियै जते कहलहुँ हँ पर्वके नाम उ सब पर्व हमरा सबके चलि बनि रहलै हइ चला बना रहलियै हन कोइ दिक्कत नहि हइ अहाँके भगवान जेना मे करथिन से ढङ्गसँ हमसब चलबय इएह बात सब कहब आओर की कहब बात बुझलियै जे हेतय हेतय से सब बात हम की कहू आब भगवान भगवान कऽके चलि रहलियै हन भगवानेपर निर्भर छियै हँ अपन जे जेना चलि रहलियै हन चलि रहलियै हन जेना जे चलि रहलियै हन सब भगवान दीबालीमे दीपाबलीमे चलय हइ खूब उत्साह हँ खान पीयन भी बढ़िआँ भेल दिबालीमे दिबालीके बत्ती भी जरल बढ़िआँ फटक्का उटक्का छूटल उत्साह रहल बढ़िआँ छैठ पबनीमे सएह बात होइ छै छैठ पबनीमे तीन दिनके फेरा रहय छै तीन दिनमे उपवासो आदमी करय छै प्रसादो चढ़बय छै सूपमे सनेस दै छै फल दै छै नारियल दै छै सेब दै छै सम्तोला दै छै पेड़ा दै छै अपना घरमे औरो जे होइ छै सनेस बनय हइ से सब रहय हय केला चढ़य हइ इएह सब लअ के सब बात चलि रहलयै हन हमरा हँ चलि रहलियै हन